गुबैयै जों हाजो गाखोनाय बुङोब्ला जों ओरैनोथ' मोजां गोजौथार हाजोथ' नंला बावखुंग्रिखौ जों हमना लानो हायो आरो ओजोंहाय सौकि जों बेहाय ओरैनो पिकनिक जानाय हिसाबै थाङो आरो जों बावखुंग्रियाव जों जाय बे हाजोखौ हाजोआव मन्दिर मोनसे दं बे मन्दिरखौ जों खुलुमनो होननानै बा सिबिनो होननानै जों थाङो आरो दा बे जायगायावहाय जोङो एसेबां बेफोरबायदि हाजो मानखोनाय बा हाजो गाखोनायाव जों माबा मोनसे गाइथिफोर लालायनांगौ बेबायदि जाया आरो मानो होननानै बुङोब्ला बेहाय गाखोलांनो हानाय मोनसे सुबिदा होननानै दं दोनखादों जाय जों सिरि होननानै बुङो दा बे सिरिजोंनो जों दावखोलांनानै जों गावनि जि मोनहैखांनानै गोबां फट' एबा सेलफिफोर लानानै जों फैयो फट'कफोर साफायनानै फैयो आरो बे फट'कखौ जोङो गावनि फेसबुक इन्स्टाग्राम टुइटार बेफोराव जों होनानै पस्ट खालामो आरो थिक बेफोरबायदियानो गोबाङा गोबां जायगायाव थाङो बा बोसोर गोदाननि गोबां जायगायावनो बेरायनो थाङो गोबां सुबुङानो दा बेयावहाय गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान बोसोराव नोंनि जे सावगारि बे सावगारिखौबो जोङो अरायबो जुग जुग थाबाय थागोन होननानै बा मोनफिनगोन होननानै बा नुफिनगोन होननानै जों ससियेल मिडिया बा फेसबुकफोराव जों हगारनानै दोननाय जायो आरो दा बेफोरनो मोनसे जोंनि मिथिंगायारि नुथाइ बेफोरबायदि जों साननानै लायो आरो

बेखिनियानो जों बेफोरबायदि गोदान जायगाफ्राव थांनानै जों गावनि फट' बा गावनि महरखौ बेजों लोगोसे सेबखांफानानै जोङो जोंनि फेसबुकफोराव जों पस्ट खालामनानै गुबुन पाब्लिकफोरनो बा लोगोफोरनो जों देखायनायबो जायो आरो बेवहायथ' जों फेसबुक होननाय लोगो लोगो जों जेनेबा गावनिनो नांथारनाय जों पारटिकुलार जखमखौनो जों बाहायनाय जायो फेसबुकआ मोनसे जोंनि पारटिकुलारसआनो दा गोमानाय बेसादखौ मोनफिननो थाखाय जों बे फेसबुकआव जों सोनानै दोनो आरो